जाय ओंख्रिखौ सोलोंनानै संदोंमोन बेफोरो जायाब्लाथ' जानो बाखायो थावाब्ला गोदानसो संफिननो लुबैयो थावैखौलाय बोरैथो जानो बेनि थाखायनो मैगंखौ नांगौब्ला गोदान हानानै गोदान संफिनगोन सुनानै मोजाङै आंनि जा रोंनाय बैखौ मालाय फोरोंनायखौथ' मालायनिफ्राय सोलोंनानै फैनाया जास्लाबाबो जानो हागौ रावबो जानाय नङाना न'खरनि मानसिआ बेखायनो जों गारनानै संफिनो आरोखि थावाब्ला ओंख्रिखौ ओइ जेन'बा खामबाय माबाबाय जों माबा ओंख्रिया जुदि अबेबा हालदै माबा संख्रि बारा हालदै बारा मस्ला बारा बेफोर अबेबा मोनसेआ बारा जायो एखमब्ला बेफोरबादिखौ जोङो माने बेफोरखौथ' जों माबा खालामनो हायो आरोखि होमब्लाबो खामोब्ला बा माबायोब्ला बेखौथ' जानो हायाना बिनि थाखायनो जों गारनानै गोदान संफिनो आरो ओंख्रिखौ आंनि हिसाबाव आं गोदान संफिनगोन आरो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै